جی سر میں نے بہت سارے نمائش اور ایکسپو کا دورہ کیا ہے اور مجھے نمائش اور ایکسپو کا دورہ کرنے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ طرح طرح کے آرٹ اور طرح طرح کی کلاکاریاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں نے بہت سارے ایکسپو اور نمائش کا دورہ کیا ہے پورے انڈیا میں بھی اور انڈیا سے باہر ادر کنٹری میں بھی دورہ کیا ہے کیونکہ میں ایسی جگہ جانا پسند کرتا ہوں جہاں پر اِس طرح کی نمائش اور آرٹ نما نمائشیں لگتی ہیں ایکسپو ہوتا ہے انڈیا میں بھی اِس طرح کے بڑے لیول کے ایکسپو ہوتے رہتے ہیں نمائشیں ہوتی رہتی ہیں اگر میں بات کروں یو پی کی تو یو پی میں لکھنؤ کے اندر علی گنج میں ایک اکیڈمی ہے لیلاوتی اکیڈمی جہاں پہ طرح طرح کے آرٹ آپ کو دکھ جائیں گے لگے ہوئے وہاں پر اُس میوزیم کے اندر وہاں ایک میوزیم ہے لیلاوتی اکیڈمی کے نام سے ایک میوزیم ہے تو وہاں پہ بہت سارے آرٹ اور اور نمائشیں لگتی ہیں آرٹ کی جس کو دیکھ کر آپ کو کافی اچھا لگے گا کافی اچھا آپ کو محسوس ہوگا تو یہ تجربہ تھا میرا یہ بہت اچھا ایکسپیریئنس رہا میرا علی گنج میں جو لیلاوتی اکیڈمی رہی ہے اُس کا